सिंधी अॿाणी बो॒ली आहे सिंधी मिठड़ी ऐं प्यारी बो॒ली आहे सिंधीअ में केतरियूं इ चवणियूं ऐं बैत बि आहिनि सिंधीं बो॒ली सभिनी खां सवली आहे गाल्हाइण में बि ऐं सिखण में अगरि कंहिं माण्हूअं खे सिंधी सिखणी आहे त उहो जल्दु बि जल्दु सिखी सघंदो आहे